जेह्ड़ी मेरी पर्सनल लाइफ जेह्ड़ी ट्रैकिंग दे बारे च मतलब की ट्रैकिंग मैं कियां मेनटेन करना हुन्ना ओह् बंदे दे उप्पर डिपेंड करदा कि बंदा किस जगह जा दा कियां जा दा कन्नै कुन ऐ कल्ला जा दा एह् चीज डिपेंड करदा बंदा किसे ना किसे तरीके मैनेज जेह्ड़ा जेह्ड़ा उस कम्में च ओह् पेदा ऐ ते अपने आप ओह् कम्म होई गै जंदा ते रेही फैमली दी फैमली दी हां इन्नी ज्यादा नी थोह्ड़ी सुप्पोर्ट ऐ जेह्ड़़े दोस्त नै ओह्बी आखदे हां करेंगे सुप्पोर्ट पर लेकिन छड़ा बंदे गी अपने आप खुद गै करना होंदा इस आस्तै